सिमरिया नदी है सुल्तानपुर नदी है ऊ सब अच्छा नदी है एगो रामपुर नदी है उस नदी में खेत में पानी पड़ता है उस गो कोई काम नहीं होता है खेत में बाँटते हैं उससे खेती करते हैं सुल्तानपुर न नदी है सिमरिया नदी है उसमें नहाते हैं उससे पूजा पाठ करते हैं उसमें कोई का रोक टोक नहीं है लाते हैं तो सब कुछ में काम करते हैं पानी सो आगे ग में बढ़ते हैं ऊ नदी में बहुत तरह से अति होता है पानी जी नदी में पूजा पाठ करने के लिए पानी लाती है कोई भी अथी नहीं रहता है कोई कोई ऐसा नदी है जो कचरा पानी रहता है उसी में खेती का जरूरत है खेती पटते हैं पौधा में पटते हैं ऐसा कोई नदी है जे बहुत तरह से पानी का जरूरत है जैसे नहाते हैं जल घल लाते हैं तो घर पर रखते हैं पूजा पाठ में लगते हैं बहुत जरूरी है जल को बहुत तरह से पानी का जरूरत लगता है देखने में अच्छा लगता है सिमरिया का मने बहुत यूज करते हैं जाल लाते हैं छिलकते हैं पौधा में छिलकते हैं घर में भी छिलकते हैं देखने में भी अच्छा लगते हैं हुआ पर सिमरिया में बहुत सारा फायदा है बहुत लोग सारे जाते हैं सब लोग जल लाते हैं सारा लोग अपना यूज़ करते हैं जल पूजा पाठ में पूजा करते हैं जल धरते हैं भगवान पर खूब अपना अथी से करते हैं पूजा पाठ उसमें नहाता है कोई रोक टोक नहीं है